میں اپنے علاقے کی سیاسی جماعت اے آئی پی کو بخوبی جانتا ہوں اس جماعت کے بانی ایم ایل اے انجینر راشد ہیں ایم ایل اے انجینئر رشید کے ایجنڈوں میں شامل عوام کی خدمت تعلیم پر زور غریبوں کی خدمت ضروریاتی زندگی فراہم کرنا اور اپنے علاقے کے بے روزگار جوانوں کا خیال کرنا بطور شہری انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن سے نہ صرف غریبوں کو فائدہ ہوا بلکہ تمام امیر و غریب لوگ اس کی سیاسی جماعت اور اس کے سیاسی لیڈر ہونے سے مطمئن ہیں